साढ़ी लाईफ च जेह्ड़ी गेम्स वगैरा स्पोर्ट्स दा बड़ा जादा महत्व ऐ ठीक ऐ साह्नू अगर असें कोई बी स्पोर्ट्स किश बी खेला ने कुश वी करां गे साह्नू कोई बी गेम खेला गे साह्नूं बड़ा जैदा फायदा होंदा क्युंकि अगर अस गेम खेला गे साढ़ी बॉड्डी मुवमैंट करेगी साढ़ी बॉड्डी मुवमैंट करेगी ते साह्नूं जिन्नी जैदा मूवमैंट करेगी साढ़े उन्ना जैदा फैदा साह्नूं साढ़ी सेह्त उप्पर बड़ा जैदा असर रौह्नां एह्दा बड़ा जैदा बड़े जैदा बैनिफिट मिलने ऐं साह्नूं खेलनें दी बजह् कन्नैं साह्नूं स्ट्रैस बगैरा निं लै सकदे अस ठीक ऐ निं केई लोग होंदे स्ट्रैस बगैरा लेई लैंदे स्ट्रैस बगैरा निं ध्यान जंदा निं स्ट्रैस च बंदा जंदा गै निं इक बारी खेलनां शुरु होया बंदा खेल खेल बिच्च इन्नां मस्ती बिच्च आई जंदा ना मजा आई जंदा फिर खेलनें दा बैट बॉल खेलदे लोग बैट बॉल खेलनें दा बड़ा जैदा फैदा ऐ बैट बॉल बी खेलोगे तां थोह्ड़ी रनिंग बी हो जंदी रनिंग साह्नूं बैट बॉल खेलनें कन्नैं रनिंग रनिंग बी जरूरी ऐ फुटबॉल खेलदे फुटबॉल वी थोह्ड़ी एक्सरसाइज बी हो जंदी ऐ फुटबॉल खेलनें कन्नैं साह्नूं दो फायदे होंदे ऐं केई लोग होंदे जो डिफैंस वगैरा दिखदे ऐं रनिंग होंदी ना रनिंग फुटबॉल दी रनिंग करने ओह् बी ओह्दे कम्म आ जंदी ओह्दे बड़े जैदा बैनिफिट मिली जंदे साह्नूं ओह् जैदा जैदा बैनिफिट मिलदे साढ़ी सेह्त उप्पर सेह्त हून कि बंदा बॉडी ऐ ते बंदा ऐ ते बॉडी बिना बंदा कुश बी निं ऐ बॉडी केह् होंदा एह्दे कन्नैं मतलव कि बड़े जैदा फाइदे होंदे ऐ बंदा जेह्ड़े सारें कोला इंसान दी माड़ी चीज होंदी ऐ मोटापा अगर अस स्पोर्ट्स मूवमैंट करदे रवां गे साह्नू मोटापा निं होना ओह् बाई चांस कोई इंजरी हो जंदी ऐ अगर इंजरी हो जंदी ऐ ते रैस्ट करेआ करो बैठे बैठे बी केह् अस आकड़ी जन्नें आं ओह्दै कन्नैं खेलदे रवां गे चलदे रवां गे ते सब किश ठीक गै होनां ऐ तां करके ओह् जरूरी होंदा ऐ खेलनें कन्नैं साह्नूं बड़े जैदा फायदे होंदे ऐं तां करके खेलनां बी चाही दा अजकल्ल दे लोग पता केह् करदे सोशल मीडिया बस सोशल मीडिया दा बाह्र गै निं निकलदे अन्दर बड़े रैंह्दे अन्दर बड़ने दा मतलव होंदा केई बमारियां होई जंदियां बंदे गी बैठे बैठे साह्नूं रोज सवेरै उट्ठियै मार्निंग वाक जेह्की होंदी ना सवेरै मार्निंग वाक करनी महां सवेरै टैम खेलनां होना चेहिदा बंदे गी सवेरै जिन्ना मार्निंग टैम खेलेगा ना इन्ना जैदा फाइदा होंदा क्युंकि मार्निंग च इक ते साह्नूं शुध्द हवा मिलनी ओह्दे कन्नै मतलव साढ़ा आक्सीजन बी स्हेई मिलना पूरा अन्दर बंदा फ्रैश हो जाना बंदा फ्रैश मतलव कि जैदा निं आखदा बंदा सवेरै साईकलिंग बी करी लै ना साईकल च रेस करी लै ओह् सारें कोला फाइदा ऐ मां सो लग्गै गेम बिल्कुल स्हेई ऐ मतलव कि साह्नूं करने चाही दे ऐ स्पोर्ट्स कन्नैं स्पोर्ट्स कोई बी होऐ स्पोर्ट्स गेम कोई बी होऐ ना इंसान गी खेलनी चाही दी ऐ बंदा स्पोर्ट्स कन्नैं अजकल्ल लोग जिम ऐ जिम जवाईन करदे जिम नै बड़े साढ़े मसल्स बनदे ऐं और बी ऐपस बगैरा बैकबोन बनदी ऐ चैस्ट बनदी ऐ लैग्स लैग शेप बनदी ऐ बॉडी शेप होर बी बड़ी जादा चीजां चेंज हो जंदी ऐ जिम वगैरा बी जवाईन करनी चाही दी जिम च जाना चाहिदा जिम च साईकलिंग होंदी ऐ साईकलिंग बंदा करी लै मतलव कि इ'यां ओह् बंदा अग्गैं निं जंदा इक साइड मतलव इक जगाह् स्टेबल हो के पूरी एक्सरसाइज वगैरा कर सकदा ऐ और रनिंग वगैरा होंदी ऐ वाक वी करी सकदा पर जिम होर जादा रनिंग जो करने ऐ वाक बगैरा करने ऐ ओह् साह्नूं मार्निंग टाईम ही करना चाहिदा ऐ बाह्र खुल्ले वातावरन च जिन्ना खुल्ला वातावरन होग उन्नां जादा स्हेई ऐ उनें मतलव साढ़ी बॉडी पर इंपैक्ट करना ऐ इक दिन सवेरे सवेरे मतलव बंदा इ'यां सवेरै उट्ठै जल्दी मार्निंग वाक करना चाहिदा मार्निंग वाक करदे आक्सीजन जंदा ना अन्दर बिल्कुल प्योर होंदा शुध्द होंदा पंजाह् परसैंट बंदे दी बमारियां उत्थै ठीक होई जंदियां आक्सीजन कन्नैं पूरा चलने फिरने कन्नै जियां बंदे गी स्पोर्ट्स बड़े जैदा स्पोर्ट्स दे सिग्नीफिकेन्स ऐ साढ़ी लाईफ च बड़े जादा कामन रोल होंदे ऐं बंदे गेम प्ले करनी चाही दा चैस चैस गेम खेलनें कन्नैं ओह् दमाक चेंज होंदा लूड्डो कन्नैं शार्प होंदा दमाक साढ़ी मतलव बड़ी सारी चीजां होंदियां दमाक मतलव तेज होई जंदा गेमां खेलने कन्नैं लोग खेलदे ऐ सोशल मीडिया यूज करदे पवजी बगैरा फ्री फायर हो गेई एह् खेलदे ऐ पर एह् खेलनी निं चाहिदी ओह्दा साह्नूं कोई फायदा निं उल्टा नुकसान ऐ साढ़ी अक्खियें पर इंपैक्ट पैंदा ऐ तां एह्दे कोला दा चंगा साह्नूं कोई बाह्र निकलनां चाही दा कोई बैट बॉल हो गेआ होर बी बड़े केई सारी चीजां होंदियां साह्नूं खेलनी चाही दी ऐ हॉक्की वगैरा हो गेई फुटबॉल वगैरा होर बी काफी सारी चीजां होंदियां न ओह् खेलनियां चाही दियां खेलनां बी मतलव साढ़ा ओह्दे च फायदा गै फायदा ऐ नुकसान कोई निं ऐ